हमरा सबके समिति जे अछि से बहुत दूर दूरमे लगैया हमसब एहिके उच्चारण नहि कऽ सकैत छी जेना बहुत दूरमे लगैया जाबैतमे हमरा सबके पता चलैया ताबे तक शायद खत्म भऽ गेल रहै छै त हमसब तैयो हमरा सबके चाचा पप्पा बाबा सब दादाजी सबके कान पर दऽ दै छियनि तऽ ओसब कोशिश करै छथिन तऽ लगभग हमहुँ सब कम सम कम सम सीख रहल छी पर ओते उच्चारण अच्छा से नहि अछि सीखयमे दुआरे से कनी हमसब घर गरीब घरके छी तऽ ओते हमरा सबके आवश्यकता तऽ अछि बहुत अछि पर जामऽ हमरा सबके बारेमे पता चलैया तामे ओ खत्म भऽ गेल रहै छथिन हमरा सभके पहुँच नहि सकैत छी ओते जल्दी किए तऽ हमसभ सामाजिक से बहुत गरीब घर से छी तऽ तैयो चचा पप्पा कोशिश कऽ रहल छथिन ओसब हमसब घरे पर जे छै अपन कलाकारी कनि मनि जे होइ छै से कऽ रहल छी ओहिसे ओते हमरा सबके अछि पूरा अच्छा तरहसँ हमरा सभके ओते हुनर नहि अछि ओते कार्यक्रम नहि भऽ रहल अछि किए तऽ हमरा सभके घर पासमे समिति नहि लगैया कनि दूर पर लगैयऽ इस वजहसँ धन्यवाद